हाँ जी बोलिए ओके कितनी सीटर हाँ अभी ईनोवा सियाज और एक और गाड़ी उपलब्ध है हाँ ठीक है वह उपलब्ध है अभी सियाज़ ईनोवा

हाँ दोनो में हो जाएगा स कैसे है सात जन मतलब बच्चे भी हैं क्या हाँ हो तो जाना चहिए वैसे इनोवा में भी हो जाएगा और सियाज में भी हाँ हो जाएगी सफ़ेद रंग की इनोवा पर पैस मतलब पर्ल इन्सान हज़ार रुपये हाँ ठीक है फिर तो मल्लब तीन हज़ार लगेगा गाड़ी का बाकी आप जितना बोलो ओके तो मैं इनोवा करवा देती हूँ बाय सफ़ेद कलर की आप आप बता दीजिए कहाँ आना है नंबर होगा सिक्स एट फोर नाइन या थर्टी सिक्स सिक्सटीन हाँ एक आप आप बता दीजिए आपको सफ़ेद रंग की चहिए कि नीली कलर की ठीक है मैं भेज देती हूँ आप मेरेको पता बता दीजिए हाँ ठीक है एक नीले कलर की इनोवा ठ थर्टिस मल्ल्ब छत्तीस सोलह पहुँच जाएगी आपके पास